आं फिलमनि मादाव आलायारनखौ मोजां मोनो आलायारन इनिफ्राय आरो है गासिबो मोजाङानो दै मेथाइआ आलायारन आंनि बे दोंसे मेथाइ होननायाबो मोजां आरो निजोम समाव जाखां फैयो गोसोआव महरा बिरखां फैयो होननाय बिफोरबो मोजाङानो मोजां मोनो इ मेथाइखौ ओमफ्राय आरो गिबियावनो बे आलायारननि मेथाइना सानजा अखोरांखै गोथां फैसालियाव गोमो गोजा महर लानानै ओंखारबोगौ होननाय इफोर मेथाइआ मोजां आरो जोबोद मोजां मोनो आङो बे मेथाइखौ आरो बे मोनसेखौ आरो दुखु नाङो आरो हादान जानो थाङो हादान जानो थांनायावदि आलायारन माबानानै हादान लानो थांनायावदि आरो गुनजेरा बिसोरखौ आरो बे हायाथ' आंनिसो बे हायाथ' बिनि नङामोन होननाय आंनिसो बे हाया होननानै होखार जाफिन होखार हरफिननाय बिदि थगाय जानानै हा हाखौ गावनि हा हुखौ फानजोबनानै थांनायाव थगाय जानानै आलाय सिलाय जानाय इफोरखौ दुखु मोनो आरो दंना बिफोरबायदिया दा मोखथाङाव गोदोनिफ्रायनो दङ बिफोरबायदिया ओमफाय दुखु मोनो आरो गोसोफोराव जोंफोराबो बिदिनो हादान लाहैनाय दङ दिखियाजुलियाव आदा उन्दै ओमफ्राय बि आलायारननियानो बांसिनानो माबाफोरा मोजां गोजा आरो एक्टिंफोर आरो गोदोनिनोनालाय गोदो गोदायनिनोनालाय ओमफाय जोंफोर मोजां मोनो जोंफोराबो इसे बैसोबो जाबायनालाय फुराना फुरानाफोरखौ मोजां मोनो आरो बे आलायारननि गोमबोर जानाय गोमबोरनि एक्टर गोमबोर एक्टरनि माबा बारियाव ओ इन्दि बारियाव मेथाइ खननाय इफोरखौबो मोजां मोनो बुहुद मोजाङानोगोजा इनि मेथाइखौ आं मोजां मोनो गासिबखौबो इसोरनि रायज्लायनाय होनलायानाय एक्टिं हायना हांमा इसोरनि एक्टिंफोर मोजाङानो गोजा गोदोनिनालाय दानि दिनावसो बेलेग बेलेग दानि दिननिया बेलेग जाखायो गोदोनिया मोजाङानो गोजा गासिबो